हमें साउथ फ़िल्म मतलब पसंद है जिसमें जो हीरो सॉन्ग गाता है वह साउथ दरकुंडा है और हमको मतलब साउथ पिक्चर ही पसंद है और उसमें जो हीरोइन है नाम नहीं पता हमको उतना लेकिन हमको साउथ पिक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आता है इसलिए हम साउथ ही मूवी ज़्यादा देखते हैं